ہیلو جی کون بولیے جی بولیے

اچھا اچھا چھا جی جی میں کیریئر کونسلر اچ ہوں میں گائڈ کرتی ہوں اگر آپ کا کیا ہے آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں اسی حساب سے آپ کو میں گائڈ کر سکتی ہوں تو آپ گریجویشن کرے ہوئے ہیں گریجویشن میں آپ کا کون سا سبجیکٹ تھا اچھا ایم بی اے کرے ہو ئے ہے مینجمینٹ کرے ہوئے ہے آپ ایم بی اے کرے ہوئے ہے تو دیکھیے آپ کو بہت سارے کالجز ہے ایم بی اے کے بعد آپ کو بہت سارے کمپنیز وغیرہ پرایٔیوٹلی بھی آپ کو لے سکتے ہے یا خود کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ بھی آفر آئے تو آپ اس میں آپ کے ایجوکیشن کے حساب سے اس میں بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کو ہوٹل مینجمینٹ کے جابس مل سکتے آپ کو کمپنیز میں مینجمنٹ کے جابس مل سکتے آپ کو اور باہر آپ کو فارن اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں کے بھی آپ کو جابس مل سکتے ہے وہ بھی کر سکتے آپ ٹرائی کرتے رہنا اور ہمارے گورنمینٹ کی طرف سے بھی کبھی کیا ہوتا گورنمینٹ نئی نئی اسکیم نکالتے ایم بی اے کے جو بھی رہتے ان لوگوں کو بھی اپنی کمپنیز میں آفر دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہی رہتا آپ کو مینجمینٹ کا کیا مینجمنٹ کرے ہوئے ہے نا بزنس مینجمینٹ کرے ہوئے ہے آپ خود کے چھوٹے موٹے بزنس بھی کھول لے سکتے چھوٹی موٹی کمپنی بھی کھول لے سکتے آپ کا کچھ تو بھی کاروبار وغیرہ بھی کر سکتے آپ اکیلے ہے اگر آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے پیسے نہیں ہیں اتنا آپ کے پاس تو آپ کیا کر سکتے آپ گروپ بنا سکتے ٹیم بنا سکتے آپ اور دوسرے فرینڈس وغیرہ ہے تو بنا سکتے ہاں ٹھیک ہے کال کرنے کے لیے آپ کا شکریہ